योग योग सिखण वारे खे मां इहा ई सलाह ॾींदमि त हो सभिनी खां पहिरीं कंहिं सुठे योगा जे गुरूअ या मास्तर खे ॻोल्हे त कहिड़ो मास्तर सुठो आहे जो उन खे सुठी तरह सेखारे सघंदो उन ई खे सेखारण जे हिसाब सां ई हले छो त उन खे ही योगा सुठी तरह ॻाणे ॼाण ऐं सुञाणपु अथसि ऐं उन जे ई चवणु मुजिबि हले त उन खे सुठी तरह योग करणु अची वेंदो जीअं मास्तर सेखारे उन खे उहो ई करणु खपे ऐं ईअं कंदे कंदे उन खे योग करण जो वधीक मन थींदो उन खे पंहिंजे मास्तर जे हिसाब सां ई योग करणु खपे पोइ उहो रोज़ु योगा कंदो ऐं उन मास्तर सां गॾु रही करे करे त हू रोज़ु योगा कंदे कंदे सुठो योगी ठही वेंदो